हैलो तुस मीशो उप्परा बोला दे ओह् मैं ममता बोलै नी आं मै मीशो उप्परा तुं'दे कोला फ्रिज मंगवाया हा ते साढ़ा जेह्ड़ा फ्रिज चलदा कोई मतलब लगभग कोई अट्ठ दस म्हीने होई गे चलदे हून ते साढ़ै जेह्ड़ा थुआढ़े कोला मंगवाए दा फ्रिज न इन्ना अच्छा फ्रिज ऐ मतलब असेंगी पैह्लें ना अस इयां बड़ा अच्छा फ्रिज ऐ मतलब पैह्लें एह्दे कोला पैह्ले जदूं साढ़ै फ्रिज नि ऐ हा अस अपने घरेलू मतलब इ'यां घरेलू गै इयां समान रक्खना जि'यां सब्जी रक्खनी दुद्ध रक्खना देहीं रक्खना ते ओह् खराब होई जंदा ते असें केह् करना कि कुसै इक भांडे बिच्च पानी पाना ओह्दे बिच्च फ्ही ओह् आह्ला भांडा जेह्ड़ा सब्ज़ी आह्ला जां दुद्ध आह्ला जां देहीं आह्ला ओह् ओह्दे बिच्च पाऊ ओड़ना ते उसी ओह्दे बिच्च पाइयै रक्खना कि ओह् ज्यादा शा ज्यादा सबेरे दा रक्खा शामी तक रेही जाह्ग इन्नी गर्मी होंदी ऐ फेर शामी तक बी मुश्कल रौंह्दा हा पानियै च भई एह् कुत्थें रौह्ना इन्ना पानी बी गर्म होई जंदा ते हून जदूं दा असें फ्रिज मंगवाई दा थुआढ़े कोला ऐ ते एह् फ्रिज साढ़ा बड़ा अच्छा ऐ इक ते अज्ज दी सब्जी जियां अज्ज दी सब्जी चौल बगैरा अस जां लाई उड़ने चौल नेईं लांदे पर सब्जी लानी दुद्ध देहीं लाना जियां जां पानी बगैरा इ'यां मतलब ठीक रौंह्दा ऐ एह् जेह्ड़ा फ्रिज़ साढ़ा बड़ा अच्छा फ्रिज आया थुआढ़ा जेह्ड़ा असें मंगवाया असें बड़े फायदे होए नुहाड़े कन्नै इक ते इं'दी अज्ज दी जियां सबेरे दी रक्खी दी कल शामी तकर सब्जी ख़राब नेईं होंदी जां जि'यां लाइट नेईं बी होऐ ते सबेरे दी रक्खी दी शामी तक तां बी ख़राब नी होंदी मतलब बड़ा अच्छा फ्रिज लग्गेआ असेंगी होर बड़ा ठीक जियां मतलब असें स्हेई लग्गेआ फ्रिज जेहड़ा थुआढ़ा बड़ा अच्छा लग्गेआ असेंगी बड़ा ठीक हा